कोण डॉक्टर आं तुमी कितले परेन अवेलेबल आसता डॉक्टर खंयसर आझिलोन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पीटल न्हय आं एक्चुली तुमी खंयसर हें करता डॉक्टर स्पेशलिस्ट कितें तुमचें जनरल फिजिशीयन ओके नॉर्मली टायमींग तुमचो कितलो आसता हातून सदांच आसता न्हय तुमी काय डेझ आसता तुमचें सदां आसता ओके ओके आयज आयला जाल्यार मेळटलो तुमी डॉक्टर आसतले तुमी थंयसर आं पूण नंबर कितलें आसा कितें आयडिया आसा तुमकां कॉल करचो पडटलो पयलो मातशें डॉक्टर बेगीन येवंक गावतलें तुमकां कित्याक म्हाका आनी एक अरजंट इमपोरटंट मिटींग आसलेली म्हणून मातसो मेळूंक जाय आसलेलें ताका लागून म्हजें नांव निलेश आयले जाल्यार गावतलें म्हाका अपोयमेंट कित्याक म्हाका मागीर मातसो हांगा फोंडा वचूंक जाय आशिल्लो म्हणून ताका लागून ओके ओके म्हाका हांव तुमकां ओके तुमच्या नंबरार कॉल करता नाजाल्यार येवन थंयसर मेळून सांगता तुमी सांगलेलें म्हुणून तांका कित्याक अर्द्या वरा भितर पावता डॉक्टर ओके ओके थँक्यू डॉक्टर येता तर हांव